جی ہاں ہمارے کمیونٹی میں بیماریوں کے بارے میں تعلیمی اور بیداری کے پروگرام جگہ جگہ چلاتے ہیں کیمپ لگا کے کہ کہیں پہ کسی جگہ پہ کسی من اسکولوں میں یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس کیمپ لگ گیا کہ آپ آئیے یہاں سے مفت دوائیں لے جائیے اور تعلیمی سلسلہ اسکولوں بڑے بڑے کالجوں میں ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی چھوٹے یا غریب گھر کا کوئی شخص یہ تعلیم حاصل بھی نہیں کر سکتا ہر ایک کے بس میں نہیں کیونکہ اس میں بہت ساری یہ رقم خرچ ہوتی ہے اس یہ رقم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا اور کوئی بیچارے غریب ہیں ان کے پاس اتنی لمبی لمبی رقم کہاں ہوتی ہے لیکن حکومت یہ نہیں کہتی کہ جو ہے یہ کہ تعلیم یعنی ڈاکٹری تعلیم جو ہے بچوں کو مفت ملے اس بارے میں کوئی پروگرام نہیں ہوتا لیکن ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ جو بیمار ہیں ان کے علاج کے لیے کچھ دوائیں مفت اب کیمپ کے ذریعہ سے مفت دوائیں دی جاتی ہیں جگہ جگہ پہ کیمپ لگا دیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو تو اس کا علم ہی نہیں ہوتا لیکن جن کو علم ہوتا ہے وہ علم ان پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہیں